टेकनल'जिया जोंनि सोलोंथाइनि सायाव गोबां मदद होदों दानि जुगावथ' जोङो टेकनल'जि नङाब्लानो सोलोंथाइखौ आबुं जानायखौनो नुहुरखाया मानो होनना बुंब्ला जोंनो सोलोंनो थाखाय प्रजेक्टर नांगौ जायो जोंनो कम्पुटार नांगौ जायो बेफोर टेकनलजि गैयाब्ला जोंनि सोलोंथाइयानो फिसाल' जानानै थागोन आरो मोनसे थख' बिन्दो बादिल' जानानै थागोन जोङो दिनै कम्पुटार फैनायनि गेजेरजों जोङो गोबां हादोरनि गोबां जायगानि जोङो माखासे गियानफोरखौ मोननो हादों लोगोसे मबाइलफोरजोंबो जोङो गोबां नांगौ जानाय गियानफोरखौ आरजिनानै लानो हादों जोङो बिजाबफोरखौबो जोङो दखानाव थांनानै बायनांगौनि गोनांथि जाया जोङो जेरै इ बुकफोर बायनानै लानो हायो जेरै एमाजन किनदल बेफोर बादिनि थ्रयै जों फरायनो हायो आरो बबेबा जोङो अनलाइन क्लासफोरबो खालामनो हायो जेनेबा न'वाव थानानैनो जोङो बबेबा गोजान जायगायाव सोलेंथाइखौ लानो हायो अनलाइन क्लासेसफोरनि गेजेरजों बेफोरनि अनलाइन क्लास लानो हानायनि जा गुबै जाहोनानो जाबाय टेकनल'जि टेकनल'जि गैयामोनबा जों एसेबांबो आवगायनाय नङामोन जोंनि जिवा दिनै जाबायदि थासारियाव दङ बेफोरबादि थासारिसिम फैनाय नङामोन आरो जोंनि सोलोंथाइफोराबो एसेबां गोजौ थाखोनि जानोहानाय नङामोन जोङो दिनैनि दिनाव जोङो मबेबा मोनसे न'ट्सफोर नांगौ जायोब्लाबो फोरोंगिरिनियाव जोङो इ मेल वाटसेप स्नेपचेट जायखुनु जाया मेसेनजारफोरनि थ्रयै जोङो बिहरानै लानो हायो एबा गावगावनि प्रजेक्सफोरखौबो जोङो बेफोरनि गेजेरजों दैथाइहरनानै दैथाइ हरनो हायो बुहुमनि बबेबा फिसा खनायाव मा जादों जोङो दिनै बेफोरनि खौरां फोरखौबो लानो हादों टेकनल'जिस इनटारनेट बायदिनि जोहैनो बुंनो थाङोब्ला जोङो टेकनलजि गैयाब्ला जोंनियाव जोंनियाव सोरां फैनायबादि जानाय नङामोन खोमा बुंबाबो बारा बुंद्रायनाय जानाय नङा टेकनलजिनि थाखायसो जोङो दिनै